हेल्लो जी जी दिल सॅं

हॅं जी जी जी जी जरुर

बतबै छलहुँ अहाॅंके पटना सॅं अयबाक अहाँके सहरसा अछि समझलियै ओहि लय जे अहाँ से ट्रेन सॅं आबि जेबै अहाँ सहरसा या अहाँके पर्सनल गाड़ी जे भी रहत ओकर बाद अहाँके सहरसा सॅं गाड़ी हम प्रोवाइड करबा देब तऽ अहाँके ओ गाड़ी तारास्थान लय कय आबि जायत जे कि अहाँके कबूला पाती जेहेन तरह के बात विचार छै से पूरा भऽ जायत बुझलियै जी चार्ज तऽ हमर छलै अहाॅंके कम सॅं कम इकावन सए रुपैआ जॅं कि अहाँ अयलियै हन बहुत दूर सॅं तऽ अहाँके पाॅंच सए डिस्काउंट कय देब धन्य नहि नहि ई चीज नहि भऽ सकत किएकि अहाँके बहुत आबै छलै हे अहाँके स्पेशलमे दय देलहुॅं एहि दुआरे कि अहाँ पटना सॅं आबै छलियै हैं तऽ जे अहाँ लय स्पेशलमे पाँच सए डिस्काउंट देलहुॅं हैं तऽ ई कोना जी जी मण्डन मिश्रके स्थान जे छलै ने अहाँके से बहुत छलै हैं अहाँके अपन सब के जे छै जे भी होअ एहि दिस सबमे जे किछु शंकराचार्य आबै छलथि हैं जे हुनका बारे मे विशिष्ठ तरहके जानकारी अहाँके तऽ मिलबाक छै एहिठाम तकरा वास्ते एहिठाम एकरा बगलमे से कारुओ बाबा स्थान छै एतय अहाँके ओहो देखबाक अछि हॅं ओहि तऽ तैं ने अहाँके चार्ज लेलहुॅं अहाँके जे हम एकावन सए कहैत रहूँ लेकिन अहाँके स्पेशल मे पाँच सए रुपैआ के डिस्काउंट देलहुॅं रहय जे ओहि साधन रहै

ठीक छै अच्छा ठीके छलै अहाँ फेर सॅं ई नम्बर दइयै देलियै हन भऽ जायत हॅं ठीक अछि ठीक अछि जरुर करू अहाँ ठीक